मिडिया में हिन्दी भाषा अच्छी लगती है बोलने में अच्छी लगती हिन्दी भाषा जितना भी हिन्दी भाषा बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है हिन्दी भाषा बोलना ज़्यादा हिन्दी भाषा ही अच्छा है राष्ट्र भाषा है मिडिया भाषा अच्छी लगती हिन्दी में जब बोलते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है और सभी को बोलते जो हिन्दी शांतिपूर्वक बोलें अच्छे से बोलें हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए हिन्दी शुद्ध हिन्दी बोलो हिन्दी को शांतिपूर्वक बोलें अच्छे से बोलें हिन्दी मिडिया जैसे बताते हैं हिन्दी में वैसे हिन्दी बोलें हिन्दी भाषा अच्छी भाषा है हिन्दी ऐसे पूरी तरह हिन्दी बोलें शुद्ध हिन्दी बोलें जैसे मीडिया लोग समझाते हैं हिन्दी में वैसे हिन्दी समझाना चाहिए हिन्दी बोलना चाहिए हिन्दी को सही तरीक़ा बोलने का चेस सोचें या कैसे हिन्दी बोलें कैसे हम बोल सकते हैं कैसे सीख सकते हैं जैसे जैसे मीडिया बोलते हैं वैसी हिन्दी बोलिए

जो हिन्दी हम कहीं भारत के किसी भी कोने में जाकर हिन्दी प्रयोग कर सकते हैं हिन्दी भाषा जो उसपर मीडिया जाते हर जगह जगह हर गली गली बताते हिन्दी में जो ऐसे बोलिए ऐसे सीखिए ऐसे कहिए सुनिए समझाइए हिन्दी हिन्दी भाषा ही राष्ट्र भाषा है सही से बोलिएगा सही तरीक़े से तो बोलेंगे हम हिन्दी में क्या हिन्दी सही है या ग़लत है हिन्दी भाषा सबसे शुद्ध भाषा है हिन्दी आप कोई भी भारत के किसी भी कोने में चल जाइए हिन्दी प्रयोग करिए देखिए बोलेगा नहीं आप शुद्ध हिन्दी बोलते हैं आप अच्छे बोलते हैं आप अच्छे हैं मीडिया जैसे देखते हैं हर कोने कोने जा जाकर अपना हिन्दी प्रयोग करते हैं बोलते हैं हम हिन्दी राष्ट्रीय हिन्दी भाषा देखिए हर जगह जगह हिन्दी में बात करते हैं हिंदी समझाते हैं हिन्दी से में समझाते रहते हैं हिन्दी बोलते रहते हैं बोलते है ऐसे चलिए ऐसे तरीक़े से सुनिए ऐसे सरकार ऐसे चल रही है ऐसे चल रहा है यह सब तो समझते हैं हिन्दी भाषा हिन्दी भासा ही शुद्ध भाषा है हिन्दी का प्रयोग करिए हिन्दी सुनिए और समझिए और बोलिए कोई हिन्दी में रुकिए मत हिचाकिचाइए मत हिन्दी बोलने में या हिन्दी सुनने में सही प्रयोग करिएगा सही हिन्दी भाषा बोलिएगा एक दम जाइएगा ठीक हिन्दी ही शुद्ध देश का भाषा है और हिन्दी ही हमारी राष्ट्रीय है जो हिन्द हिन्दुस्तान में है हिन्दी भाषा बोलकर हिन्दी प्रयोग करते हैं मीडिया लोग देखिए हर कोने कोने में जा जाकर के अपना अपना राष्ट्र में बताते रहते हैं जो यह यहाँ यह घटना हुआ वो घटना हुआ तो वह तो हिन्दी में बोलते हैं ना हिन्दी में बोल लेंगे तो हिचकिचाइए मत हिन्दी बोलिए और हिन्दी सुनिए भी और समझिए भी और दूसरों को सिखाइए हिन्दी क्या है हिन्दी भाषा कैसी है हर जगह में जाइए हिन्दी प्रयोग करिएगा और उनको भी सिखाइए और उनको भी समझाइए बोलिए ये देखिए हिन्दी जाइए बाहर कोने कोने में आपको हिन्दी बोलने का तरीक़ा सीखिए और सिखाइए और सुनिए और बोलिए जो हर कोने कोने में हिन्दी भाषा चलती है हम लोग का हम लोग का हर कोने कोने में हिन्दी भाषा चलती है हर कोने कोने रहते हैं सीखिए और सिखाइए और बोलिए बुलाइए

हिन्दी ही शुद्ध भाषा है हिन्दी राष्ट्रभाषा है हिन्दी सुनिए और सिखाइए और मिले हिन्दी ही अपनी भाषा हिन्दी हिन्दी मीडिया लोग भी हिन्दी बोलते हैं